ایسا شخص جو ابھی ڈرائنگ سیکھنا چاہتا ہے یا ابھی ڈرائنگ سیکھنا شروع کیا ہے ابھی اس کا ابتدائی مرحلہ ہے اس کو ہم یہ مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ ڈرائنگ کرنے کا ارادہ کرے تو اسے سب سے پہلے جو پین استعمال کرنا ہے ڈرائنگ کے لیے وہ تو اچھے کوالٹی کا ہونا ہی چاہیے پیپر بھی اچھی کوالٹی کی ہونی چاہیے اور جو بنانا چاہتا ہے پہلے اس کو غور و فکر کرے اس کا نقشہ اپنے ذہن میں کھینچے ایک ایک چیز کو دیکھے اور اس کے ہر زاویے پر غور و فکر کرے اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھائے اس کو ایک دم اچھی طرح سے ذہن نشین کر لے پھر اس چیز کی ڈرائنگ کرنا شروع کرے اگر وہ شخص جس چیز کی ڈرائنگ کرنا چاہتا ہے اس کو اچھے سے دیکھنا اور غور و فکر کرتا ہے ایک ایک چیز کو اپنے دماغ میں بٹھاتا ہے پھر اس چیز کو ڈرائنگ کرنا شروع کرتا ہے اور بنانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہوگا اور اس کے ذریعے سے اس کی صلاحیت میں بہتری آئے گی اور اپنے مراحل کو وہ آسانی سے طے کر لے گا